جی ہاں میں نے کھانا بنانے پکانے کے شوق کو ایک پروفیشنلی کام کرنے کے طور پر بھی سوچا ہے کیونکہ مجھے شروع سے ہی کھانا بنانا اچھا لگتا ہے الگ الگ طرح کی ڈشز بنانا مجھے بہت پسند ہے مختلف طرح کے کھانے ویج نانویج سب طرح کے کھانے بنانے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم ایک شاپ کریں یا ریسٹورنٹ کھولیں ایک جس میں ایک الگ الگ طرح کے کھانے ہوں لوگ آئیں لوگ ہمارے کھانے کو پسند کریں کیونکہ اگر ذائقےدار کھانا کسی کے آگے بھی پروسا جاتا ہے تو وہ اس سے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے اور آپ کا ایک اچھا فیڈ بیک بھی جاتا ہے اس لیے مجھے کھانے بنانے کا بھی بہت شوق ہے اور ہمارے خاندان میں بھی بہت سے لوگوں نے اس کو ایک اپنا پیشہ بنایا ہے